दाल पकवान साई भाॼी फ़ूल साई भाॼी टमाटर पटेटो ॿिलो ऐं ॿियो दाल चांवर बिह पटाटा दाल पकवान सावा मिर्चु सावा धाणा सावो भिंडी आलू जी सेयल भाॼी भिंडी आलू जी सेयल भाॼी कु पुलाव पुलाव सूप गिदड़ो छाईं सवांजरो सवांजरे जे फ़ूल जी भाॼी दाल पकवान दाल फ़ुल्को सेयल फ़ुल्का कोकी बिह पटाटा बसर टमाटर गा गजर भिंडी आलू जी भाॼी